जी हाँ मुझे लगता है कि बच्चों के बेहतर विकास के लिए टी वी और ऑनलाइन पर हमारी क्षेत्रीय भाषा में अधिक शैक्षिक सामग्री बनानी चाहिए क्योंकि वर्तमान में जो बच्चे हैं वह ऑनलाइन का अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं और हमेशा ऑनलाइन ही रहते हैं तो यदि हम हमारी क्षेत्रीय भाषा और अधिक शैक्षिक सामग्री मैं हम ऑनलाइन ही उन्हें प्रदान करेंगे तो वह उन्हीं को देखेंगे तो इससे उनका बेहतर विकास होगा आजकल बच्चे टी वी के माध्यम से भी अपनी ऑनलाइन और शैक्षिक सामग्री को देखते हैं तो जब भी बच्चे टी वी देखेंगे तो टी वी के माध्यम से उन्हें क्षेत्रीय भाषा में अधिक शैक्षिक सामग्री मिलेगी तो वह उसी को ज़्यादा देखेंगे और इससे बच्चों का विकास बेहतर होगा